भारताव मानसिफोर बेरायहैग्रा गाहाय धोरोमारि जायगाफोरा जादों ब्रिन्दाबन बालाजि आरो अमरनाथ ब्रिन्दाबनाव श्री कृष्णखौ फुजिनाय जायो बेयाव गोबां श्री कृष्ण आरो गपिफोरनि मुर्तिफोर साजायनानै दोननाय जायो दा ब्रिन्दाबनाव गोबां मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनानै बेयाव कृष्णखौ श्रीकृष्णखौ फुजिनो फैयो बेयाव श्रीकृष्णनि सोमोन्दै बा श्रीकृष्णखौ फुजिनाय जायो बालाजिआव हनुमान फुजा खालामनाय जायो बेयाव राम भक्त' बा हनुमानखौ फुजिनाय जायो आमफ्राय अमरनाथावा

शिब फुजा खालामनाय जायो अमरनाथाव गोबां सावन मासाव शिबनि फुजा खालामनाय जायो आरो केदारनाथ बेयावबो शिब फुजा खालामनाय जायो केदारनाथ आरो गोबां